ہیلو بتائیں میں کیا آپ کی خدمت کرسکتا ہوں

جی جی جی بہت شُکریہ بہت شُکریہ بتائیں

جی بالکل جی سر بٹر نان تو بٹر نان میرے کے یہاں سے فائیو ہنڈریڈ کا آپ مِل جائے گا مٹن مٹن گریوی نہیں فل فل مٹن گریوی جو ہے آٹھ سو آٹھ سو روپئے کا اِس میں آپ چار لوگ بہت اِطمنان سے کھا سکتے ہیں اور اِس کے علاوہ ہاں بریانی بریانی میرے ہوٹل میرا نام ہی بریانی بریانی مٹن بریانی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں بہت شاندار ہمارے یہاں بنتا ہے ہمارا جو کوک ہے شیف ہے بہت شاندار بناتا ہے کوالٹی بہت بہترین ہے اور مٹن بریانی ہمارا ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ بتائیں تو ہم مٹن بریانی بالکل بالکل بالکل بالکل یخنی بھی یخنی بھی یخنی بھی ہے چوزہ یخنی بھی ہے بالکل بالکل بالکل چوزہ یخنی اگر پسند کریں گے تو ہم وہ تین سو نبے روپئے جی جی جی بالکل ہاں ہاں بالکل کلو کے حساب سے ہے نہیں کلو کلو بالکل میں اُسی بٹر نان اور بٹر جی جی بٹر نان اور مٹن گریوی کے ساتھ ایک پلیٹ یخنی بریانی ہے نا ٹھیک ہے سر ہاں میٹھے میں آپ وہ جو ہے رس ملائی آپ ہمارے یہاں کا بہت شاندار ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو میں ایک رس ملائی بھی ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سر تو یہ یہ تمام چیزیں میں ایڈ کر کے آپ کے گھر پہ میں پہنچواتا ہوں اور پھر

جی واٹسپ کر واٹسپ کر شُکریہ بہت بہت شُکریہ